साढ़े उत्थैं खेत साढ़े उत्थें खेत्तें च बिजली दा इस्तमाल होंदा मशीनै आस्तै इस्तेमाल होंदा की ताकि असेंगी थोह्ड़ी असानी होई जा केह्दै आस्तै इस्तेमाल होंदा अस कैह्दे आस्तै इस्तमाल करने बिजली साढ़ी इस्तमाल होंदी जैह्लू अस पानी कड्ढने जरूरत होंदी असेंई पानी दी खासकर खेत्तरै आस्तै जमीनै जमीनै आस्तै असेंगी पानी दी बड़ी ज्यादा जरूरत होंदी ऐ असेंगी फसल लाना होंदा कदें कदें बरखा बी नेईं होंदी ऐ ते अगर बिजली होऐ ते अस मोटर लाई सकने जेह्दे ने पानी खुंबै साढ़ै पुज्जी सकै जेह्दै ने पानी खुंबै पुज्जग ते फसल साढ़ा शैल होना ते फ्ही अगर फसल लग्गग उसी चुन चुनने आस्तै बी असेंगी मोटर चाहिदी अज्जकल की के अज्जकल खेत्तर जेह्के होंदे जमीन जेह्की होंदियां बड़ियां ज्यादा न ते इन्नें लोक नी रेह्दे न हून सारे कम्म करने गी जंदे उट्ठी बार जेह्दे कारण असेंगी मोटर रक्खनी पौंदी जेह्दे कन्नै असेंगी मोटर रक्खनी पौंदी लोक सारे बाह्र कम्म करने गी जंदे ते इक्कलै कम्म कोई करी नी सकदा ते असेंगी मोटर चाहिदियां ते एह्दै आस्तै असेंगी बिजली जरूर चाहिदी फ्ही अगर मोटर होग ते खेत्तरै च अस पानी लाई सकने फ्ही अगर असें सोचो कि असें कनक लाई दी कनक लाई दी कनक लग्गी कदें बरखा नेईं होई ते असें मोटर च पानी पजाई ओड़ेआ उसी असें मोटर च उसी पानी पजाई ओड़ेआ फ्ही ओह् बड्डी होई फ्ही उस्सी बड्ढने दा टाइम आया तैह्लू बी असेंगी मोटर दी जरूरत पौंदी बिजली होग ते अस मोटर लागे मशीन लागे जेह्दे ने ओह्दी बाड्ढी होई सकै बाड्ढी होग फ्ही छानने आस्तै उसी मशीन चाहिदी बिजली होग तां चली सकदी नेईं तां इ'यां कियां चली सकदी ओह् बिजली होग तां उसी छानी सकने छानी सकने ते जेह्दे कन्नै छानगे अस कनक ते गंद किट्ठा होई जंदा ते शैल शैल कनक साफ होई जंदी फ्ही उसी कनकै पजाने आस्तै बी मशीन चाहिदी असें अगर मशीन नेईं होऐ ते आटा कि'यां खाना असें अगर केह् आखदे उसी असें छानी ते छुड़ेआ मशीन कन्नै फ्ही नुआढ़ा आटा कड्ढना साफ सुथरा कड्नां ओह् बी मशीनै ने कड्ढना मशीन होग ते साफ सुथरा आटा कड्ढग नेईं होग ते कियां कड्ढना असें आटा ते असें ते एह् बिजली दी ते जरूरत बड़ी ज्यादा ऐ केह् आखदे ज़मीनै बिच्च ते बिजली दी बोह्त ज्यादा जरूरत होंदी असें होर असेंगी जरूरत तैह्लू पौंदी बिजलियै दी जैह्लूं जैह्लूं अस किश कम्म करै ने ऐमरजेंसी कम्म करा ने कदें कदें कदें बरखा बी जरूर नि कि हर बारी बरखा होऐ कदें कदें बरखा नेईं होदी तां बी असेंगी बिजली दी जरूरत पौंदी फ्ही ओह्दे कन्नै कदें कदें केह् होंदें लोकें कुएं बनाए दे होंदे बरखा नेईं होंदी कुएं बिच्च पानी होंदा फ्ही ओह् मोटर बिजली होग ते मोटर लाउड़दे थ'ल्लै ते बिजली बिजली जैह्लू होदी ते अस मोटर कन्नै पानी खिच्ची सकने बड़े मजे ने ते फ्ही साढ़ै खुंबें शैल हरे भरे होई जंदे पानियै कन्नै ते जियां कोई असें कि आलू लाने अज्जकल आलू दी बी मशीन आई दियां आलू बी अस पैह्लें पैह्लें हत्थें कन्नै लांदे हे अज्जकल आलू बी बड्डे बड्डे खेत होंदे ते लोक आलू बी मशीनै ने लान्ने ते एह्दे कारण जे केह् ऐ ओह् अज्जकल एह्दी जो ऐ बिजली दी बड़ी ज्यादा जरूरत ऐ फॉर्मिंग बड़ी ज्यादा जरूरत ऐ ज़मीन आस्तै तां एह् एह्दे कन्नै असेंगी बड़ा फायदा होंदा बिजली होऐ बिजली बी बड़ा फायदा दिंदी लोकें गी ते जियां जियां लोक धान लांदे धान लाइयै फ्ही धान लांदे फ्ही उसी कट्टदे मशीनै ने कट्टदे फ्ही उसी मशीने ने कट्टदे फ्ही नुहाड़े धान होंदे फ्ही उसी मशीनै ने गै छटांदे तां नुहाड़े चौल निकलदे तां नुआढ़े चौल निकलदे साफ साफ गंद गंद अलग अलग होंदा ओह् कियां होंदा इ'यां ते हत्थै ने अस करी नीं सकने हां इ'यां ते अस उसी करी नी सकने मशीनै जेह्का ओह् बक्खरा बक्खरा होई दा शैल शैल इक तरफ ते गंदा गंदा गंद गंद इक तरफ ते एह्दे कन्नै कि मशीन असेंगी बड़ा फायदा दिंदी ते फ्ही जैह्लू अस मक्कां लान्नें मक्कां लान्नें मक्कां लाइयै फ्ही मक्कां लाइयै उसी अस मशीनै ने खूंबे बाहन्ने फ्ही नुहाड़ा बीऽ सुट्टने ट्रैक ट्रैक्टर कन्नै बिजलियै कन्नै बी लोक मशीनै कन्नै बी सुट्टदे मशीन लांदे फ्ही बीऽ सुट्टदे बीऽ